जी बताइए अच्छा आप कब का प्लैन कर रहे हैं सर अच्छा आप कैसा जाना पसंद करेंगे बाय एयर या बाई ट्रेन ठीक है तो आप किस तरह के होटल में रहना पसंद करेंगे आपको किस तरीके का व्यू चाहिए जी जी हम हमारे लोगों से वहाँ बात करके आपको बताएंगे कि आपको आपके लिए कौन कौन से होटल सूटेबल हैं मैं आपको दो से तीन होटल्स की जानकारी भेज दूंगा आप हमारे ग्रुप को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करिएगा तो हम उस पर आपको सारे प्लैन की आपको कितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगी वो सब बता देंगे जी जी जी कितने भी लोगों को दिक्कत नहीं है आप बस हमें बता दीजिएगा कि उम्र क्या है और उनके नाम के उस हिसाब से फिर बुकिंग कर देंगे उनके आप कम से कम नहीं तो पंद्रह हज़ार प्रति व्यक्ति लेके चलिए इतना तो आपका कम से कम खर्चा लगेगा जी जी जी हम आपके लिए ट्रैवलर बुक कर सकते हैं आपको चाहें तो आपके लिए हम छोटी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं और आप वहाँ पे बनी जंपिंग ट्राए कर सकते हैं जो कि उत्तराखंड में बहुत ही पॉपुलर है आप उत्तराखंड में ऋषिकेश जा सकते हैं वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और दूसरी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जैसे रिवर रैफ़्टिंग वो भी आप ट्राए कर सकते हैं जी जी जी आप वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करें उसके लिए आपको वहाँ पे जो भी इंसान है आपको वहाँ पे खुद बात करनी होगी और आपको खुद पे करना होगा हर एक एक्टिविटी के लिए इंडिविजुअली जी जी हम आपको अपना सबसे अच्छा ड्राइवर ही देंगे हम कोशिश करते हैं कि हर कस्टमर के साथ सबसे अच्छा ड्राइवर जाए देखिए गाइड की सुविधा ऐसी है कि वो परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें गाइड चाहिए या नहीं चाहिए अगर आपको गाइड की ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा और अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर हम नहीं करेंगे जी जी जी जी सेवन फ़ोर एट नाइन थ्री नाइन टू ज़ीरो फ़ोर नाइन ठीक है तो हम हमारे लोगों के थ्रू इस नंबर पे आपको जानकारी भिजवा देते हैं आप देख लीजिएगा आपको जिस भी तरीके का प्लैन आपको और आपके परिवार को अच्छा लगे आप उसको चुन सकते हैं जी जी थैंक यू